नमस्ते हाँ बताइए जी क्या काम है

तो हम आदमी दे देंगे सैलरी बता दो आप तो ठीक है तो आप कितने सैलरी दोगे रहने की व्यवस्था खाने पीने की हाँ ठीक है दस लोग के नाम भी बताना पड़ेगा अच्छा हम लिस्ट बना कर भेज देंगे हाँ बता दो हाँ हाँ

ठीक है ठीक है हाँ अब